मां पहिरीं दफ़ा सामान ऑनलाइन बुक कयो त ॾाढो सोचा पई सुठो निकिरंदो की न निकिरंदो वरी मां मीशो ऐप ॾिठो त मीशो ऐप में मां पर्स सर्च कयां पोइ हिकिड़ो पर्स ॾाढो बढ़िया लॻो त पर्स मां बुक करे छॾियो उन में सीओडी कयो हुओ सोचा पईं हुन में आयो हुओ आफर की हेतिरे जो एतिरो ॿियो घटि थी वेंदो अगरि तव्हां आनलाइन पैसा ॾींदव त बैंक द्वारा लेकिन मूंखे डप पियो लॻे त मां सीओडी ऑप्शन कयो त पोइ जंहिं महिल आहियो त मुंहिंजी सभु ख़तम थी झिझक ॾाढो सुठो निकितो पर्स मुंहिंजो टे चारि साल हलियो आहे उहो पर्स ॾाढो बढ़िया एक्सपीरियंस रहो मां ॾाढो ख़ुशि आहे